नमस्ते मैम आपको क्या चाहिए अच्छा और कुछ नहीं चाहिए हमारे यहाँ पर आलू है बैंगन है गोभी है और परवल है सारी सब्ज़ियाँ हैं जैसे लौकी हुई गाजर है और टमाटर खीरा भी है ककड़ी है नहीं नहीं सब गाँव से देहात से सब है दी इसमें ज़्यादा कुछ मैम खाद वगैरह का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं आलू हैं तीस रुपये किलो मैम गोभी साठ रुपया किलो मैम बैंगन है आपका चालीस रुपया किलो मैम नहीं महँगा तो नहीं है मैम आपको तो सही से भाव लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग भी गाँव जाते हैं वहाँ से लाते हैं तेल भाड़ा लगता है फिर भी आपको इतनी सस्ती दे रहे हैं नहीं मैम आपको लग रहा है लेकिन देखिए हम लोग भी गाँव जाते हैं वहाँ से सो देशी मतलब यह नहीं कि खाद का प्रयोग करके सब पर सुई आज कल तो लोग सुई का प्रयोग करके फल सब्ज़ियाँ बढ़ा दे रहे हैं लेकिन हमारे सब्ज़ी में ऐसा कुछ नहीं दी हम मैम हम तो गाँव जाते हैं गाँव से अपने घर की सब्ज़ियाँ लगवाए हैं वहाँ से तोड़कर लाते हैं आपसे अच्छे भाव में दे रहे हैं न मिलावट है न सुई का न खाद का जो आपकी सेहत को नुसकान न करे नहीं नहीं मैम आप भी समझिए हम गाँव जाते हैं तेल भाड़ा लगाते हैं हम भी तो गरीब हैं इसीलिए तो खोले ताकि दो पैसा हमेंभी तो बचे हाँ हाँ मैम चुकंदर है वह तो सौ रुपये किलो है मैम हाँ मैम हरी वाली गोभी भी है वह सत्तर रुपया फूल है मैम किलो हमारी दुकान सुबह आठ बजे खुल जाता है और शाम तक रात तक मानिए आठ बजे तक चलता है नौ बजे तक ठीक है मैम ठीक है नमस्ते आईएगा ज़रूर